हमरा सभके संस्कृति जे पहिले रहय से आब नहि छै पहिले संस्कृतिमे सभ अपना अपना बेटी बहुकेँ कपड़ा भरि देहके झाँपि कऽ पेन्हबै रहै आब सभ छोटा छोटा कपड़ा अपना बेटीकेँ पेन्हबै छै पुतहु सभ आब ओनाहि सीना तानि कऽ उघाड़े चलै छै माथा तहिया लोक माथा उघाड़ि कऽ नहि चलैत रहय देशी नारी कहाइ रहै देशी नारीके अपन माथा झाँपि कऽ चलैके अधिकार रहै आ सभ अपन अपन अधिकारसँ चलैत रहै आ सभके कहैत रहै छ तहिया पर्व जे होइत रहै से आब नहि होइ छै जेना जितिया रहै तऽ जितिया पर्वमे की होइत रहै जे लोक सहैत रहै तऽ कहै बिहान आब चारि बजेके पारण हेतै तऽ तहियौका माय सहैत रहै चारि बजे तक आबके तऽ माय माइए छिकै आब तऽ लोककेँ बच्चो कम होइ छै तहिया लोककेँ सातो आठ गो होइत रहै दसो गो होइत रहै आब तऽ लोककेँ एकसँ दू होइ छै आब लोक आर पर्व कयनाइ छोड़ि देलकै व्रत जब जितिया करनाइ कहै छै दू दिनके सहतै कथि लए सहबै आब हमे अर नहि करबै जितिया खाली नहि होइत छै करल जे जितिया पेन्है छी तऽ हमर बाल बच्चाके आयु बेसी होइ छै आ जितिया व्रत नहि करय लए चाहै छै संस्कृति तऽ पहिले ई रहै जे सासुके कहल लोक मानैत रहै सभ अपना अपना सासुकेँ सुति उठि कऽ प्रणाम करैत रहै सभ अपना अपना माता पिताकेँ प्रणाम करैत रहै ओ बात आब नहि छै आब नहि कहै छै जे प्रणाम करबनि आ चाहे बड़ा लोक छिकथिन आ चाहे छोटा लोक छिकथिन हुनका सभके कोइ नाता रिश्ता नहि रहय देलकनि सभ नाता रिश्ता सभके खतम कऽ देलकनि बाल बच्चा सभके बड़ा बड़ा जब होय गेलै सभके कपड़ा ढङ्गसँ पेन्हबैके चाही सौँसे देह ढँकि कऽ चलयके चाही बेटी अभियो बेटिए बनि कऽ रहै छै थोड़े आब सरकार आजाद कए देलकै तऽ सभ ओनाहि बुलतै जइसे तइसे सभ अपन अपन चाही ने बाल बच्चाके रक्षा करय लए सुरक्षा करयके सभके देखयके चाही जे हमर बाल बच्चा सभके भरि देह कपड़ा होय भरि आह सभ रहै अच्छासँ बढ़िआँ वातावरणमे रहय बढ़िआँ संस्कृतिमे रहय आ सभके अच्छा घरके लड़की अभियो अच्छे बनि कऽ निकलै छै अभियो जे अच्छा घरके लड़की छै अभियो अच्छे बनि कऽ निकलै छै आ बढ़िआँ बनयके चाही बढ़िआँ लोकोके बनबयके चाही ई नहि जे अपने हम बनलियै दोसराकेँ नहि बनयबै गलत कामके सभ गलते बुझतै तऽ दिक्कत ने छै आ सभके एककेँ देखलाके बाद सभ छोटा कपड़ा पेन्हय लगलै सभ सौँसै खानदाने पहिन लै छै इसभ गलती ने छै पुतहु पुतहु बनि कऽ रहैत रहै बेटी बेटी बनि कऽ रहैत रहै घरमे अपना जितना जे काम रहै सभ सुरक्षासँ करैत रहै पहिलेके बलबुता अभीके बलबुता सभके घटलै ने जैसन जैसन सभके कर् करय लागलै सभकेँ दिक्कत हुअ लागलै सभ आब जाँहि ताँहि सभ निकलय लागलै सभके समाज संस्कार सभके घटि गेलै समाज संस्कार घटयमे दिक्कत तुरन्त होय जाइ छै बढ़बयमे लोकके मेहनत लागै छै संस्कार सभ पलायमे आ संस्कारकेँ मिटबैमे मिटाए जेतै तुरन्ते लेकिन बनबैमे दिक्कत ने छै कोइ भी अपना बाल बच्चाकेँ अगलो बगल अड़ोसो पड़ोसमे देखै छै तऽ कहै ने छै हे फल्लाँके बाल बच्चा नहि बढ़िआँ छै हे ओकर बाल बच्चा एना चलै छै तऽ इसभ गलत अभियो देखि कऽ लोक ओकर चुनय लागै ने छै जे इसभ गलत कए कऽ चलै छै उएहसँ लोकके चाही बढ़िआँसँ चलयके बढ़िआँ संस्कार दयके चाही बालो बच्चाकेँ बढ़िआँ संस्कार दै छै तब ने दोसरो घर जाइ छै बेटी तऽ ककरो पुतहु बनि कऽ छै तऽ घरमे रहै ने छै इएहसभ बात बोललाके बाद लोक कहै छै हे फल्लाँ ई बात बोलि देलखिन आ कोइ अपन परिवारकेँ बनबय लेल चाहै छै मिटबय लेल नहि चाहै छै परिवार बनयलासँ दोसरोके देहमे संस्कार पड़ै छै ने हे हुनकर बाल बच्चा बढ़िआँ चलै छै तनि हमरो चलतै ओनाहि इसभ होइ छै इसभ कहै छै लोक बाल बच्चाके सभ बलबुता किएक होइ छै माइए मामा होइ छै माय मामा जे बढ़िआँ नहि होतै तऽ होतै सभकेँ बढ़ियाँ होयके चाही बलबुता बढ़िआँ होयके चाही आ बढ़िआँ रहयके चाही आ सभके अपन अपन तरीका उपाय सुझाव इसभ होय ने चाही ने सभके परिवार छै सभके बढ़िआँ रहयके चाही